आलु गयोब्ला मा होनांगौ हासार होनांगौ गोबोरखि होनानै एवनांगौ गायनांगौ खबि गायोब्ला मा होनांगौ हासार होनांगौ माबा थमेथ' गायोब्ला मा होनांगौ हासार होनांगौ बिदिनो खबि गायनायाव दै होनांगौ मा होनांगौ सोलोजों बोनांगौ आलु गायनायावबो दै होनांगौ सेल'जों बोनांगौ बिदिनो गासिबो जोथोन खालायाब्लानो जाया बेदरा थांनो नागेरा आरो नोंनाव सेल' गैयाब्ला मटर भारा लालायनानैब्लाबो खामानिखौ मावनांगौ बिराद दिगदार बिराद खस्थ' आबाद मावग्राफ्रा बिदिनो माइ गायो बिदिनो दंग' जावनांगौ आलि खोनांगौ हालएवनांगौ खोथिया फुनांगौ बिदिनो माइ गायनांगौ खामला होनांगौ आलि खोनाइ मानाइ गासिबो खोथिया फुनांगौ गायनांगौ खामला हाजिरा आजिखालिथ' मेरला बिराद हाजिराया बुरजासै सारिस' हाजिरा बिदिनो ट्रेक्टरयावबो जोङो गासिबो एवजेननायाव ट्रेक्टरएवो बिदिनो पावार टिलार एवो गासिबो खामला दुमला खोथिया खुबैबाय खोथिया फुबाय माइ गायबाय गासिबो खामला हाजिरा होनानैसो आबादखौ मावनाय जायो बिराद खस्थ' आलि खोयो आलि दानो आलि खोयो गासिबो लानानै जोंना हाजिराया बिराद खरसा जायो आजिखालि खरसा माइ गायनायाबो साधारन नङा बिराद खरस जायो अखा गैयाब्लाबो बिराद जारला जायो जोंना अखाखौ नेयै नेयैनो सेल'बो गैया बिदिनो बेब'स्था खालायनांगौ खोथिया फुनाय समाव बिदिनो सेल' बोब्रबनांगौ बा बबेबा दैखरनिफ्राय बोनानैब्लाबो खोथिया फुहैनांगोन टाइम जायोब्ला नङाब्लानो उफाय गैया जोङो बिदिनो टाइम टाइम आबादखौ मावनाय मावो नालाय बाहाय मोनसे जोंहा खोथिया खुहैथारनांगौनि जेथ मासाव खोथिया खुहैनायनि टाइमाव जोङो दस्रानिफ्रायब्लाबो सेल' जोंब्लाबो बोनानैब्लाबो जों खुहैयो आबाद आरिखौ मावो आरो जोङो नङाब्ला टाइमा थाङोब्ला मासा माबा थाङोब्ला जोंहा बिराद दिगदार जायो टाइम मथे टाइम खोथिया खुयैनो मोनाब्ला जोंना गायनाय फुनायाबो लेट जायो बहाय लेट जायोब्लाथ' जोंहा आबादफ्राबो खम जाहैबाय बिदिनो माबायाव टाइम मथे टाइम गायनो मोनाब्ला जोंहा बिराद आबादाबो खम जायो आरो फिथाय थाइनायफ्राव माबानायफोरावबो बिराद खम जायो